हेल'

मैगं गोथां लांफैयोलायनो दङ दंनायालाय दंमोन ओमफ्राय लाइ लाफा मुला दङ आंनियावहाय बिस थाखा मुथा ओमफ्राय दस मुथासो लायोब्ला एसे खमायगोन आरो इसे खमायगोन दस बिस थाखा खमायगोन औ ओमफ्राय बबाव फानहैयो नोंलाय बबाव फानहैगोन ए लांफैब्लानो जाबाय ए माथो माथो मैगं लांनाय नोंलाय

ओ ओ दङ औ दे दे मा आंनाव लांफैबानो जाबाय अ फुङाव फै फुङाव फै ओमफ्राय नों फानहैयो ना बेवाइ फानहैयो ए नोंथ' नोंथ' हनै हान्थुखरायलांनांगौ जायो औ बिस थाखासो खमायनोसै दस मुथायाव ओमफ्राय माला लांफैगोन गाबोन होमब्लालाय लांफैदो गाबोननो फुङाव फै आंखौ लोगो मोननाय नङा

आं बेंथलाव फैथारखानांगौ औ सातथा सातथासोआवनो फै ओ ए बेफारि दं नामा बेफारि दं दा उम थांनायालाय माब्लाबा माब्लाबा थांफायो आंबो थांनाया ए माब्लाबा माब्लाबा थांफायो आंबो आरो गामियावबो फानखायो आङो लाफा बायदिसिना दे होमब्ला गाबोन फुङाव लांफैदो